हमारे सांस्कृतिक होली त्योहार जो मनाए जाते हैं और दीपावली है होली है और हमारे हिन्दू का जो त्योहार होता है बहुत से मतलब इत्यादि हैं लेकिन हमलोग जो होली दीपावली होता है बहुत ही धूम धाम से मनाते हैं हमलोग बहुत ही एकत्रित होकर के जो है संगठित होकर के हर एक त्योहार पर हर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर हमलोग एकत्रित होकर भाग लेते हैं हमलोगों की सामाजिक जो व्यवस्था है हमलोग को जो परम्पराएं हैं सांस्कृतिक जो सिस्टम है हमलोग हमेशा एकत्र एक एकत्र होकर हमलोग दिखाते हैं की हमलोग कितनी सामाजिक संगठन है हमलोगों में कितनी ताकत है हमलोग त्योहार पर ही हपनी सामाजिकता और व्यवहारिकता सांस्कृतिक सिस्टम दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कि जो त्योहार होली और दीपावली का होता है उसमें हमलोग की पूरी परिवार सहित और हमलोगों के जो आसपास के पड़ोसी होते हैं हमलोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और सम्मान व्यवहार देते हैं जिस तरह एक दूसरे को सम्मान व्यवहार देते हैं उस तरह अपने को भी सम्मान व्यवहार मिलता है हमलोगों की इस सांस्कृतिक प्रक्रिया हमेशा से चल रही है हमलोग के पूर्वज भी थे तब से और हमलोग जबसे हमलोग यहाँ पर धरती पर रह रहे हैं तबसे हमलोगों को हमेशा ही सांस्कृतिक और संस्कार और उसके बाद में सामाजिक संगठन किससे कैसे रहना चाहिए किससे कैसे बात करना चाहिए किससे कैसे मिलना जुलना चाहिए हमलोगों को हमेशा सिखाया पढ़ाया जाता है हमलोग के पूर्वज यहीं बताते थे कि जहाँ भी जाना वहाँ सिस्टम से रहना सिस्टम से बोलना बड़े छोटे का इज्जत करना यही हमारी सांस्कृतिक है जो हमारे देश में जो हमारे प्रदेश में जो रहते हैं जो हमारे गाँव ग्राम में रहते हैं जो पढ़े लिखे हैं जो अनपढ़ हैं उनको समझाना चाहिए घबराना नहीं चाहिए जब तक ना समझ जाएं उनको हमेशा समझाना चाहिए होली का त्योहार जो आता है उसमें मिलन त्योहार होता है होली मिलने का अवसर प्राप्त होता है उसमें हर लोग जो मानसिकता जो मान जो मोटाव होता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है हर साल होली का मिलन त्योहार आता है और दीपावली जो त्योहार आता है ज्योति जलाने वाला और श्री गणेश जी का पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है गणेश जी लक्ष्मी जी हमारे देश में स्वर सर्वमान्य मानी जाती हैं हमारे दीपावली पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का बहुत उत्साह पूर्वक जो है कि मनाया जाता है हमारी देश में हमारे विदेश में हमारे सांस्कृतिक में हमारे गाँव में हर जगह शहरों में ये होली और दीपवाली का बहुत जोरदार जो है कि मनाया जाता है त्योहार ये त्योहार हमलोगों के दिल की खुशी के लिए हमलोगों को दिल को बहलाने के लिए हमलोगों के दिल के जीतने के लिए और हमारे जो पूर्वज हैं उनको खुश करने के लिए हमलोगों को जो त्योहार मनाते हैं इसीलिए हमलोग मनाते हैं कि त्योहार पर सबलोग एकत्रित हों सबसे बातचीत हो सब मिल जुलकर बैठ कर भोजन बन करें अपने साथ में कपड़ा सबको कपड़ा बनवाएं त्योहार इसीलिए आता है की कम से कम हर साल में एक बार पूरे परिवार को कपड़ा बन जाए नया वस्त्र हो जाए इसलिए समाज में हमलोग देखें हैं कि नहीं ये पारिवारिक जो है कि बहुत अच्छा संगठन है कि सबका ध्यान दिया जा रहा है त्योहार मिलन इसीलिए आता है की हर लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है हमलोग हर जगह बैठते हैं तो अपने संगठन के बारे में अपने सांस्कृतिक के बारे में अपने व्यवहार के बारे में हमेशा बातचीत करते रहते हैं एक दूसरे को सम्मान देने का काम करते हैं सम्मान देते हैं एक दूसरे को सम्मान लेते हैं यही हमलोगों की सांस्कृतिक प्रक्रिया है और पूर्वजों से और आजतक हमलोगों में यही चला आ रहा है हमलोगों की जो पूर्वज थे यही सिखाए पढ़ाए थे कि दूसरे का सम्मान करना चाहिए आदर करना चाहिए भाव देना चाहिए तभी आपको भाव मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा इसलिए हमलोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान जो है